दा सम मोजाङै सोलिनानै दं बोथोरफ्राबो दा मोजां आरोना फिसआ हाबजेन्नायावहाय सासेयावहाय नै जौ रां लागोन

बिदिनो बिदि नैजि जन फैब्ला एसे खमायगोन आरो दा बोथोरावहाय बे समावहाय दा नुगोन आरो बिदिनो मोसा मैदेर गान्दाफोरखौ नुनो हागोन आरो सिङावहाय थांनानै नुहैगोन बेयाव थांनायनि सुबिदा दं आरो बियावहाय सिङावहाय हाब्लांनानैहाय बिदिनो गारिजोंहाय थांगोन आरो नुहैगोन गारिजों थांनानैहाय गारिया एबेललेबेल दङ थोजासे दं आरो गारिया बिदिनो सिङाव हाबनानै नायनायनि थाखैहाय थोजासे दं आरो गारिया दे जागोन दे औ माबा फुंनि गु बाजिनिफ्राय बेलासिनि बा बाजिसिम थायो आरो औ दे दे